हमरा क्षेत्रमे कोनो सिलाई फराईके तऽ नजदीकमे व्यवस्था नहि यऽ हँ बरुआरी के नजदीक बरैलमे देखै छियै एकटा धागा काटइके केन्द्र बनल यऽ ओतऽ किछु महिला सब अपन काज करैया धागा काटैया धागा सब जमा कए कऽ ओहिसँ जे कमाबैया तऽ ओहि सँ किछु पाइ होइ छै तऽ अपना आवश्यक्ताके लिये कपड़ा खरिदैए आओर विशेष हम हमरा ओहिठाम तऽ कोनो पारम्परिक कपड़ा बनेबाक प्रयास नहि भेल यऽ आओर जैसे कि हम पूजाके कोनो कपड़ाके निर्माण भेलैया ओकर बजारमे या कतौ उपयोग कयल जाइए नहि अहि तरहके कोनो व्यवस्था नहि होइ छै आओर नहि ओहि तरहके कोनो विकासके क्षेत्रमे किछु आगा कार्यक्रम सेहो भए रहल यऽ जैसे कि हम कोनो उमीद कए सकै छी जे भविष्यमे एहि तरहके विकास हेतै